पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रत गंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर